आई बाबा मम्मा पप्पा डॅडी माँ भैया बाबू दिदी तायी मायी बाय आई आजी आजो नाना नानी काका काकी चाचा चाची बाऊ भाबी मावसो मावशी मामा मामी मामाई व्होडलो मामा व्होडलो मामी मामी बडी मां छोटी मां बडे पापा छोटे पापा अम्मी अब्बू भाईजान अम्मीजान खाला बुआ माशेन तित्यू माय पाय आंकल आंटी ग्रॅणमादर ग्रॅणफादर आतें नॅफ्यू नीस भांजी भांचो भावज जावं बावुजी जीजू मावशी भयण आते भयण आते भाव ही भाव बापोल भाव बापोल भयण

आजो आजी पणजो पणजी व्हडल्याई बाबाई म्हामाई केसायी